जी हाँ आज से करीब जब मैं छोटा था तब मैंने बहुत जिद करके मेरे माता पिता के साथ में जब मैं घूमने जा रहा था तो मैंने एक किताब ली जो कि कहानियों की किताब थी वह किताब मेरे को बहुत रोमांचक लगी उसको मैं जब उस जमाने में जब मैं जब बचपन में जब मैं छोटा था जब मैं उसको पढ़ता था तब भी वो मेरे के बहुत अच्छी लगती थी जब मैं आज आज जब मेरे को जब वो मिलती है जब मैं उसको जब मैं मेरे घर की जब मैं सफाई करता हूँ जब वो मिलती है जब मैं उसको पढ़ता हूँ तब भी वह जो दृश्य है वो मेरे को बहुत रोमांच लगता है और यह देख करके मेरे को बार बार इसी दृश्य का याद आता है कि मैंने उस टाइम मैंने उस समय कैसे कैसे मैंने जो जिद की थी और मैंने उस किताब के लिए मैंने कैसे मेरे घरवालों को कैसे मनाया था और यह देख करके आज भी मेरे को बहुत अंदर से मैं बहुत भावुक होटक हो उठता हूँ और इसलिए वह किताब मेरे को बहुत प्रिय है